جی ہاں آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی ایمبولنس آتی ہے اور کسی مریض کو ایمرجنسی میں اسپتال لے کر جانا ہو تو بہت پریشانی ہوتی ہے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے روڈ بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں راستہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور گاڑی کے آنے جانے میں بہت دقت پیش آتی ہے ایمبولنس جب بھی آتی ہے تو اس کو راستہ طے کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے صرف آدھے گھنٹے کے راستے کو طے کرنے کے لیے ایک سے دو گھنٹہ لگ جاتا ہے اور مریض کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمبولنس والے آنے سے منع کر دیتے ہیں تو اس وقت مریض کو ہم لوگ اپنی ہی گاڑی پر لے کر چلے جاتے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہوگی اور کتنی دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہوگا